हमरा आर्यागोमेसँ ई गाड़ी उपलब्ध कराए दिअऽ जे कि हम चारि तारिक कऽ जे छै सुपौलसँ दरभङ्गा जेबए जे ओहिमे अहाँके कम्पनीमे कोन कोन गाड़ी यऽ इहो कनि बताए दियौ जेकि हम अगर स्विफ्ट डिजायर यऽ अहाँके पास तऽ आओर अच्छा बात छै ओहिसँ हम चलि जेबए तऽ आरामसँ